हल्लो हा फलनि वारनि सां पई ॻाल्हायां तां वटि कहिड़ा कहिड़ा हेॾीमहिल हेॾीमहिल कहिड़ा कहिड़ा फल मौजूद अथव तव्हां वटि मु कहिड़ा सीजनल फल ॿुधायो सीजलन फल ॿुधायो कहिड़ो कहिड़ो अथव हम्म हम्म अछा असांखे त खपनि केला खरबूजा तरबूज केलनि जो रेट छा आहे हा ऐं अ अंब बीस रुपए दर्जन अंब छा ॻाल्हि आहे हो त किलो जे हिसाब सां मिलंदा आहिनि तव्हां मूंखे दर्जन जे हिसाब सां था ॾियो केला न अंब अंब अंब अंब हा त तव्हां दर्जन था चओ छा ॻाल्हि आहे भई हं रोज़ु रोज़ु रोज़ जे वापारियुनि सां इअं कंदव छा हं हा हा हा हा हा हा हा इन करे त चयोमांव रोज़ जे वठण वारनि खे त कुझु सस्तो बि लॻायो न ऐं खरबूजो कहिड़ो रेट आहे हा न हो त भाई रोज़ी रोटी आहे त थोरो त वधाए वठंदो ई वठंदो हर इंसान जी रोज़ी रोटी इन मूं ई थी हले हं वापार कयऊं था तॾहिं रोटी खाऊं था न कंदासे त कीअं खाईंदासे तव्हां तॾहिं बि सही रेट लॻायो व केला बि सठि रुपए बज़ार में आहे तव्हां असी रुपए था चओ हं न न सही लॻायो ऐं मूंखे फ़्रैश शइ खपे मूंखे हा हम्म हा हा ओ त मां चेंज कंदीमांव वापसि कंदीमांव कोई ॻड़ियलु हूंदो या कुझु हूंदो ख़राबु हूंदो छो असांखे मोकिलिणा बि आहिनि अॻे बि मोकिलिणा आहिनि घर में बि खाइणा आहिनि त असांखे फ़्रैश शइ खपे की सुभाणे कोई बीमारु बि न थिए हा न हा हा हम्म हम्म हा हा उहो त सही आहे पर केला त तव्हां महांगा था ॿुधायो केलनि जो रोट सही कयो केला वधीक आहिनि केला हा हा मञियसि नवरात्रनि में ई त सठि रुपए वरिता आहिनि असां बि वरिता आहिनि सठि रुपए घर में अची ॾेई वियो आहे पर केलनि जो रेट सही कयो हां हां त ॿिया बि फल तॾहि वठंदीमांव न तॾहिं त मां ॿिया बि फल वठंदमि न त ॿिया बि न वठंदीमांव

हा हा ऐं संतरा संतरा कीअं रखिया अथव संतरा ताज़ा अथव संतरा ताज़ा आहिनि हा ताज़ा आहिनि हा

न खाईंदी त मां खाईंदी मां तव्हांजी दुकान जा रहंदी आहियां न ॿिए काथऊं त मां वेंदी न आहियां इनकरे त मां फ़ो तव्हांखे कई हा न त तॾहिं बि न अॼु कल्ह गर्मी आहे न गर्मी में ॾिसो गर्मी आहे न गर्मी में अंदरां ख़राबु था निकिरनि फल त पोइ को कोई छा कंदो मथां त ॾिसण में सुठा आहिनि पर अंदरां हा हम्म हम्म हा

हा उहो ठीकु आहे चलो ठीकु आहे ठीकु आहे चलो पोइ मुंहिंजा आर्डर बुक करे वठो मां तव्हांखे आर्डर ॾियां थी हां त थैंक यू जे ख़राबु निकितो त वापसि